کھیل ہماری زندگی میں بہت اثر ڈالتی ہے کیونکہ کھیل کھیل بہت اچھا ہوتا ہے کیوں کیونکہ کھیل ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے لوگوں کو کوئی نہ کوئی کھیل کھیلنا چاہیے چاہے وہ کھیل بیٹھ کر کھیلے یا جسمانی طور پر ورزش والے کھیل کھیلے یا ہماری زندگی پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے اور جو لوگ کھیل کھیلتے ہیں وہ ہمیشہ فٹ اور صحت مند اور تندرست رہتے ہیں اور ان کی تن تم تمانائی ہمیشہ برقرار رہتی ہے اور کھیل کھیلنے سے خون ہمیشہ چلتے ہیں اور دماغ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں ہمارے باڈی ہمیشہ فٹ ہو رہتے ہیں اور ہماری سریر ہمیشہ اچھے بیہو کرتے ہیں اسی لیے ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی کھیل کھیلنا ہو چاہیے بچے نہیں سبھی کو کھیل کھیلنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو چاہے وہ بیٹھ کے کھیل لے یا ہماری زندگی میں بہت اچھے کھیل کھیلنا چاہیے چاہے وہ بڑا کھیل ہو یا چھوٹا چاہے بیٹھ کے ہو یا کھڑے ہو کے پر سبھی کو کھیل کھیلنا چاہیے